हैलो आप विशाल भोजनालय से बोल रहें मुझे एक खाने का आर्डर देना था खाने का ऑर्डर देना था मुझे वहाँ पर तो मुझे खाने में आपका ये पूछना था कि आपके खाने में जो वैराइटी है वो मुझे जैसे कम नमक चाहिए जैसे है ना और नमक कम और चीनी भी कम जैसे मिठाई वगैरह तो उसमें चीनी कम ऐसे चाय वगैरह में तो मुझे ये पूछना था आपके वहाँ पर ये अवेलेबल हो जाएगी ये मिल जाएगी आपके वहाँ पर और अगर हम खाने के लिए वहाँ पर आते हैं आपके रेस्टोरेंट के अंदर तो हमें जैसे फ़स्ट ऑफ़ ऑल जैसे सलाद वगैरह है और ये नमक वगैरह ऐसी चीज़ें हमें नहीं चाहिए क्योंकि हमें वो चीज़ें पसंद नहीं हैं अच्छा नहीं लगता हमें भूख खत्म हो जाती है हमें भूख नहीं लगती उसको देखकर तो हम आपसे ऑर्डर करके मैं पूछना चाहता हूँ कि आपका जो विशाल भोजनालय है तो वहाँ पर ये चीज़ अवेलेबल हो जाएगी हमें